विद्युतायेच्या धोक्याची म्हाका चड अशी कांय खबर ना ती कशी आसता ती कशी टाळपाची हे हांव म्हाका कांय खबर नासलेल्या कारणान कांय सांगोक पावचें ना